अज्ज कल दी जेह्ड़ी महिला ऐ उसी भारत देश दी तरफा बड़े सारे अपरचुनटियां न स्पोर्टस दियां जियां लाई लैओ बैट बाल होई गेआ चिड़ी छिक्का होई गेआ बाल्ली बाल होई गेआ ओह्दे बाद खो खो होई गेआ कबड्डी होई रेसिंग बगैरा होई गेई मतलब कि हर फील्ड दे बिच्च जेह्ड़ी भारत सरकार ने महिला गी मौका दित्ता दा ऐ खेलने दा पर कुछ ऐसे प्राब्लम दी बज़ह कन्नै केईं घरा दे लोक बूमैन गी जेह्ड़े महिलाएं गी नेईं भेजदे खेलन ते मेरी उं'दे कन्नै गुजारिश ऐ कि हून जे सरकार ने महिला गी मौका दित्ता दा ऐ खेलने दा कुड़ियें गी मौका दित्ता दा ऐ खेलने दा ते उ'नें गी करना चाहिदा खेलन जाना चाहिदा भाग लैना चाहिदा खेल बिच्च जेह्ड़ियें जेह्ड़ियें गी इंट्रस्ट ऐ खेलां बिच्च उ'नेंगी जाना चाहिदा खेलन भारत सरकार ने बड़ा शैल मौका दित्ते दा उ'नेंगी खेलने दा होर इन्नी सारी अप्परचुनटियां निकली दियां न महिलाएं ताएं होर बड़े सारे बैनिफिट न कन्नै जे अपने जादा इंट्रस्ट ऐ खेढने दा ओह् जेह्ड़ी महिला ऐ पैह्लें अपने स्कूल खेढै फिर अपने इत्थें जे शैल खेढै अग्गें स्लैक्ट होइयै जा डिस्टिक लैवल खेढै डिस्टिक लैवल शैल खेढै अगर स्टेट स्टेट दे बाद फिर नैशनल खेढै जिसलै नैशनल इक बारी लग्गी गेआ फिर होर बी बड़े सारे जेह्ड़े चांस न ओह् महिला गी मिली जंदे न नौकरी दे बारे च बी लाने होऐ ते नैशनल मिलदे न